गेलेनाया गुबैयै समाजारि सुबुंफोरनो गोबां मुलाम्फा होनो हायो जेराव गावनि देहाखौ राफोद लाखिनाय लोगोसे देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव मदद होयो आथिखालाव गेलेनायनि गेजेरजोंनो गोबां गावखौ सिनायथि होनो हादों बुंनो थाङोब्ला गेलेनाया गोबां रोखोमनि दङ जेरै गोदोआवहाय बाथा गेलेनाय बिदिनो गोबां माने गेलेनायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आथिखालाव बायदि रोखोमनि खेला गेलेनाय जों नुनो मोनो फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय भलिबल गेलेनाय काबादि गेलेनाय बिदिनो गोबां रोखोमनि जों गेलेनायखौ नुनो मोनो बेफोर गेलेनायनि गेजेरजों सुबुं समाजाव गावखौ राफोद एबा गोग्गो देहा बेखौ लानानै सिनायथि होनो हायो गेलेनायनि गेजेरजों समाजाव गावनि माखासे देहानि नांगौ जे जोथोन बेखौ होनो हायो गेलेनाया आथिखालाव सुबुंफोरनो गावनि जिउ राहा महरै गोबां लामा दिन्थिनानै होदों दा दिनै आथिखालाव गेलेनायनि गेजेरजों बुहुमनाङैनो गावखौ सिनायथि होनो हादों दा गेलेनाय होननानै बुङोब्ला दिनै रावबो मिथियै गैया जोङो गामियारि सुबुंफोरनो जि गेलेनायखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो होनो हायोब्ला बिनि गासै साननाय हनाय बिनि गासै माव मावनाय दांनायाव थुलुंगा होनो हायो जेरै गेलनायनि गेजेरजों बिनि साननाय हनाया गोग्गो थायो आरो लोगोसे गाज्रि साननायनिफ्राय गोजानाव लाखिनो हायो बेजोंनो लोगोसे बिनि सम बायदियै माखासे गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव लाखिनो हायो बेखायनो गामियारि सुबुंफोरनो उन्दै समनिफ्रायनो गेलेनायखौ होनो हायोब्ला दिन्थिनो हायोब्ला सुबुं धोन सोरजिनायाव हेफाजाब होगोन बेखौनो बंनो हायो गेलेनाया सुबुंफोरनो देहायारि थाजिम लाखिनायजों लोगोसे गावनि जिउ राहा बेखौ मोननो हायो गेलेनाया गोबां रोखोमनि थागोन दा बेयाव गावारिनि गावारि गेलेनायबो थानो हागौ गावारि गेलेनायजों लोगोसे सोरबा बारनाय सोरबा खारनाय बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबो गावखौ सिनायथि होनो हागोन लोगोसेयैनो गेलेनाया गोबां हान्जायैबो गेलेनो हायो हान्जा लोगो नांनानै गेलेनायजोंबो गावनि जिउ राहाखौ दानो हायो बेखायनो जों बेखौनो बुंनो हायो गोदोनिफ्रायनो गेलेनायखौ खालामबोनानै नैबे बुब्लिसिम गेलेनाया सुबुंफोरनो गोबां लामा दिन्थिनानै होदों दा बुहुमनाङैनो आथिखालाव गेलेनायखौ गोबां बेसेन होयो जायनि थाखाय बि गेलेनायनि गेजेरजोंनो सुबुंफोरनो गोबां जिउ राहा दानाय बे लामाखौ होनो हादों बेखायनो गामियारि सुबुंफोरनो गेलेनाया गोबां देहायारि मुलाम्फा होनायजों लोगोसे गावनि जिउ राहा दानायावबो हेफाजाब होयो बेखायनो जायफोरखौ गावनि सायख'नानै बबे गेलेनाया मोजां बेजोंनो दावगालांनांगो अब्लानो इयुना साबसिन जाहैगाोन